आब तऽ अबस्था भऽ गेल अछि लेकिन निश्चित रूपसॅं सबसॅं आरामदायक छुट्टी गरमी छुट्टी होइत छल आर गरमी छुट्टीमे खासकर जँ अपन गाम आबी आ मामा गाम आबी तँ ओहिसँ विशेष आर किछु नहि आ ओहिमे आम लिची खाउ अमराइके हवा लिअ भोरके पोखरि कातमे जा कए घुमू तऽ एत्तेक आइ काल्हि करयबला ओहि दुआरे छल किएकि पूरा सालके समेटने हमसब एकेबेर गरमी छुट्टीमे अबै छलहुँ आ पूरा सालक ऊर्जा लऽ कऽ फेर वापस पढ़ाइमे लीन भऽ जाइ छलहुँ ई हाल तक चलल जाबत तक नौकरी चाकरी नहि केलहुँ ताबत तक